बिफांफोरनि जाय बिफांफोरा बेगरनिफ्राय रज'यो बियो बेगर गोमोनफोरखौ आङो दिहुननानै आरोबाव जोलै बारायो आरो जायफोरा बेगरनिफ्राय जाया बेफोरखौ दालाइखौ फुलि बानायनानै बेखौ बिफांबो बारायो आरो गुबुन मानसिफोरा लांनो नागिरब्ला बेफोरखौ हरो आरो आंनि बारियाव थानाय बिबारबारियाव गोदानै लागायफिननानै गोबां बिफां फेहेरो आङो